हा इहा ॻाल्हि सही आहे अॼुकल्ह भारत में बालीवुड गाननि ते ॾाढो ज़ोर हली रहियो आहे ऐं अॼुकल्ह जा ॿार इहे गाना पसंदि था कनि ऐं ॻाइनि था इस्कूल में सिखनि था घर जे कंहिं बि फ़ंक्शन ते सभु इहो प्रोग्राम कनि था ॿारनि खे ॾाढो वणे थो नचण टिपण ऐं उहो पंहिंजो मनोरंजन कनि था अॼुकल्ह जा ॿार ऐं हिन खां पोइ जेको बि फ़ंक्शन थिए थो त ॾाढो माण्हू ताड़ियूं था वॼाइनि त ॿार ॾाढो ख़ुशि थी करे नचनि था ऐं जीअं त पहिरें ज़माने जा लता मंगेश्कर मोहम्म्द रफ़ी किशोर कुमार इहे जाम मशहूर आहिनि ऐं हुननि जा गाना बि अञा ताईं माण्हू गुनगुनाईंदा आहिनि ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो अथनि यादि करे असांखे बि यादि करे ॾाढो वणंदो आहे जीअं त गोविंदा जो गानो गोविंदा आला रे आला इहे कृष्न भॻवान जे मटकी फोणण में उहो ॻाईंदा आहिनि ऐं मज़ो वठंदा आहिनि माण्हू